दोस्तो में तुसें सनानियां कि केह् आखदे मतलव गेंमा जेह्ड़ियां अस मतलव घरै अन्धर बेहियै खेल्ली सकने आं जेह्ड़े खेल अस खेढी सकने आं घऱै अन्धर बेहियै जियां लूड्डो होई कैरम बोर्ड होइया ते इक ओह् लूड्डो च होंदा सप्प ते सीढ़ी आह्ला उन्दे च केह् होंदा अस मीं जादातर पसंद ऐ लूड्डो लूड्डो गेम जेह्ड़ी होंदी ओह् मतलव चार बंदे खेल्ली सकदे न साढ़े स्कूल नें ते मेरे दोस्त दो कुड़ियां ते दो मुड़े अस खेलने होने लूड्डो जिसलै साढ़ा फ्री पीरियड होंदा खेलने होने फिर दो दो हानी होंदे ऐ खेलदे होने आं फेर जेह्का मतलव मेरे कन्ने आह्ला हानी होंदा ओह् ते में ते इक मेरे कन्नै कुड़ी होंदी ओह ते कन्नै भ्राऽ मेरा ओह् अस मतलव चार धड़े होन्ने ते बड़ा मज़ा औंदा खेलने ते इयां इक दुए टुक्कना चलना फ्ही नम्बर दिक्खने भाई केह्ड़े केह्ड़े औंन इक अवै दो अवै छे अवै इयां इयां करने होन्ने ते इक दुए अस इयां मतलव इयां खेलने जियां दुश्मन होंदे नी इयां टुक्की टक्की जाना इक दुए मतलव इक दुए गाह्टी नी पुज्जन देनी ऐ घरै तक्कर ते बड़े बारी खेलने होन्ने अस केईं बारी ओह् असें हराउड़दे केईं बारी अस उ'नें ई हराऊड़ने बड़ा मज़ा आंदा खेलने स्कूल च एह् जेहियां गेमां खेढ़ो बड़ा मज़ा आंदा फ्री पीरियड च ते इन्नी शैल गेम होंदी सप्प सीढ़ी आह्ली बी ओह्दे बिच्च गै होंदी ऐ पर ओह् अस बड़ी घट्ट खेलने होन्ने ते दूई खेलने होन्ने नम्बरें आह्ली जेह्दे च गाटियां अग्गें जंदियां चैस्स नी खेढ़ी ऐ कदें ते इयां होर बी बड़ियां होंदियां फोनै च गेमां जियां कैन्डी क्रश होई टैम्पल रन होई बड़ियां गेमां होंदियां ते कैन्डी क्रश ते टैम्पल रन जेह्ड़ियां कल्ले खेढने होन्न ते लूड्डो जेह्ड़ी चार बंदे खेढ़ी सकदे जां दो बंदे बी खेढ़ी सकदे न दो अस जेल्लै कोई चार नेईं होन्ने कट्ठे ते फ्ही अस दो धड़े खेलने होन्ने इयां जिसलै कुतै टाईम पास करना होऐ ते फिर खेढने होन्ने